नहीं मैंने तो किसी के गेम को मॉडिफाई करने किसी गेम के लिए अपने खुद का कोटेंट बनाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर थी तो प्लेयर होके मैं कैसे किसी और के कंटेंट को ले सकती हूँ और ना हमने कभी गेम्स में से कंटेंट वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता हम प्रैक्टिस करते हैं फिर स्टडी भी करते हैं फिर उस प्रैक्टिस में ऐनेलिस्ट करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम दूसरे गेमर्स की वीडियोज़ देखते हैं और ये देखते है कि वो कैसे खेलते हैं हमसे जो अच्छे प्लेयर हैं वो कैसे खेलते हैं उनकी क्या ऐसी स्टाइल है ऐसी क्या उनकी शार्ट ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम गेम्स में उसे यूज़ कर सकें और अपना जो स्किल है वो बिल्ड कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखकर हम सीख सकते हैं इसलिए उनकी वीडियोज़ देखते हैं लेकिन किसी और का कंटेंट खुद ने कभी कंटेंट बनाया ही नहीं